दिक्खो जी जियां तुसें पुच्छे दा क्वेच्शन साढ़े इत्थें मसाले जो न साढ़े डोगरा लोग घट्ट यूज़ करदे न कि के साढ़े डोगरें दी जो रुट्टी ऐ ओह् बड़ी सादी रुट्टी ऐ जि'यां अम्बल दाल चौल राजमाह् बड़े मशहूर न इद्धर ते अस जि'यां सोचो पीली दाल बनांदे न ते ओह्दे बिच्च अस केह् यूज़ करदे न ओह्दे बिच्च अस छड़ी इक्क सौंफ यूज़ करदे न बट्ट राजमाह् बनाने ते ओह्दे च मसाला साढ़ा कोई पौंदा ई नेईं अस पान्ने टमाटर ते प्याज ते कन्नै अदरक ते मोटी लाची ओह्दे च यूज़ जरूर करदे न अनकॉमन जो ऐ ठीक ऐ होर फिर अम्बल बनाने न अम्बल च साढ़े ग्रांऽ लोक ते मेथरे यूज़ करदे न पर साढ़े सिटी आह्ले जो न मेथरे निं यूज़ करदे मेथरे कीऽ निं यूज़ करदे आखदे जल्दी जल्दी खाने न एह् कौड़े लगदे न बट्ट मेथरे खाना बड़े शैल न साढ़ी सेह्त ताहीं आं ते होर अनकॉमन मोटी लोची होई गेई मेथरे होई गे साढ़े अनकॉमन ते अजकल्ल कढ़ी पत्ता लोक खांदे नेईं नेईं खांदे ओह् कढ़ी पत्ता बी होई गेआ ते इक्क साढ़े पुलाव पत्ता होई गेआ ओह् बड़ा अनकॉमन पुलाव पत्ता बी निं यूज़ करदे साढ़े इद्धर बस डोगरे रुट्टी खंदे बड़ी लाईट न होर केह् होर एह् ते साढ़े न अनकॉमन आं होर ते निं ऐ कोई बी